ہلو ہاں ہاں جی ہاں جی اوکے جی میم بالکل ہم آپ کو ٹیمپل وزٹ کرا دیں گے جی میم دیکھیے ہم آپ کو ایک دن میں جو کور کرا سکتے ہیں ٹیمپل جیسے اکشردھام ٹیمپل ہے لوٹس ٹیمپل ہے ہنومان مندر ہے چھترپور ٹیمپل ہے میم یہ چار ٹیمپل ہے جو ہم آپ کو دہلی کے اندر آپ کو ہم یہ وزٹ کرائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے میم تو آپ کب آئیں گے میم اوکے اوکے اوکے اوکے میم جی میم ہمارے پاس جو کیب ہے وہ دیکھیے آپ کو تو اس میں کتنے ممبر ہوں گے آپ کی فیملی میں اوکے میم تو اس میں آپ کی تو بڑی گاڑی چلے گی جیسے ہمارے پاس انووا بھی ہے ہمارے پاس اسکارپیو ہے آرٹیکا بھی ہے اب اس میں سے آپ مجھے بتا دیجیے کون سی گاڑی آپ کے لیے بیسٹ رہے گی جی میم دیکھیے میم اس میں آپ کا جو پورا پیکیج ہوگا جس میں آپ کا ہم لنچ بھی دیں گے اور آپ کو ہم اس میں بریکفاسٹ بھی دیں گے ٹھیک ہے میم تو اس کا پورا پیکیج ہوگا ٹونٹی تھاؤزینڈ کا میم دیکھیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو ہمارا گائیڈ کرنے والا جو شخص ہوگا نا جو آپ کے ساتھ جس کو ہم بھیجیں گے نا وہ آپ کو سارے ٹیمبپل دکھا دے گا اور پوری ہسٹری کے ساتھ آپ کو گائیڈ کرے گا وہ اور جس میں ہم آپ کو بریکفاسٹ بھی اچھا دے رہے اور آپ کو ہم لنچ بھی اچھا دے رہے تو میم اگر جی آپ کس جی میم بتائیں آپ کون سی ڈیٹ کو آئیں گے میم اوکے اوکے اوکے میم اوکے اوکے میم ٹرمینل تھری سے ہے ٹھیک ہے میم صبح میں ہم اپنے ڈرائیور کو بھیج دیں گے آپ کو ٹرمینل تھری سے وہ پک کر لیں گے ٹھیک ہے میم اوکے میم اوکے تھینک یو میم اوکے تھینک یو